जो स्थानीय उद्योग है या व्यवसाय है निश्चित ही वह रोज़गार प्रदान कर रहे हैं जो आसपास के गाँव के लोग हैं जो युवा साथी हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है उनको रोज़गार दे रहे हैं और जब यदि लोगों को रोज़गार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति उसका मतलब कमाई बढ़ेगी तो निश्चित ही आसपास के मतलब जो क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में तो सहयोग होगा ही अब जैसे हम देखते हैं कि जो छोटे उद्योग है है न छोटे छोटे समूह बना कर वह काम कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि महिलाओं की भी आमदनी होती महिलाओं की आमदनी होती है तो व्यापारी की आमदनी होती है व्यापारी की आमदनी होती है तो जो स्थानीय उनका जो भी फंड बना है उसमें बढ़ोतरी होती है इससे क्या है कि इससे फ़ायदा और होता है और इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है